हँ यौ प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम सर जी जी जी जी आ अहाँ मैथिली बजैत छी कि हिन्दी बजैत छी मैथिली बाजू मैथिली मैथिली शुद्ध मैथिली बाजू हँ मैथिलीमे जी हाँ मैथिलीमे बाजू

हँ हँ हँ हँ एतेक अहाँ एडमिशनके लेल आउ हम एन सी सी कऽ आइ ई टी कऽ मेल दै देब जे एन सी सी कऽ मेल मेरा माटी मेरा देश हेलो इण्डिया हँ या ई दरभङ्गा कऽ मेल छै एन सी सी आओर एयरफोर्स कऽ हमरा सभकऽ इभेन्ट चलैत छै ओहिसँ जोइन भए जायब पहिने तऽ एडमिशन लेबै तकरा बादे ने यौ एडमिशन लिअ तहन सभ हम अहाँक समझा देब बुझाय देब देखाय देब हमरा जाय पड़त हम चलब कि नहि नहि पैसा सभ तऽ चार्ज डोनेशन चार्ज बिनोद मिसरके इसकूलके लय छै ई दिनेश मिसरके ई इसकूल भेलनि ने स्वच्छ भारत स्वच्छ स्वच्छ अभियान दिनेश मिसर छलथि आ ओ छथि बिनोद मिसर बिनोद मिसरमे घटोला ई इसकूल होइत छै ई भेलथि दिनेश भैआरीमे दुगो छथिन ने जगरनाथ मिसर आ आओर ललित नारायण मिसर तहिना भेलथि ई बिनोद दिनेश मिसर आ ओ भेलथि बिनोद मिसर ई दिनेश मिसरके इसकूल भेलै दिनेश मिसर अपने तऽ दिनेश मिसर इसकूलमे एडमिशन लेबै बिनोद मिसर इसकूलमे एडमिशन नहि नऽ लेब आ तहन बाजू हँ हँ हँ देखिऔ एडमिशन लेबै तऽ हमहुँ अहाँक लाइ लाइफ सुरक्षित राखब सुरक्षित हम कहैत छी ने अपनेक कहलहुँ जे विद्यापति जी कऽ नाम सुनने होयबै हम ओहि संस्थासँ जुड़ल छी अयोध्या संस्थासँ जुड़ल छी एन सी सी संस्थासँ जुड़ल छी स्पोर्टस संस्थासँ जुड़ल छी अहाँक जहिमे इच्छा होयत तहिमे शिक्षासँ अहाँक संस्थासँ हम अहाँक जोइन करा देब आइ आइ टी भोजपुर सैनिक मजफ्फरपुरसँ हम जोड़ि देब आइ आइ टी कऽ सभी जे छै मजफ्फरपुरमे आइ आइ टी संस्था मजफ्फरपुरमे कैटा अहाँक संस्था आइ टी से यऽ हम आइटीमे अहाँक जोइन करबाय देब दरभङ्गा संस्थामे आइ आइ टी संस्था छै एन सी सी संस्था छै ओहि सभमे अहिठुमका लेन देन जे छै जी जी जी जी जी जी जी